मुंदांखा रंजाथायारि फोरबो होननानै बुङोब्ला आसामाव फैब्ला मोनसे जायगायाव नुनो मोनगोनदि आसामनि सिङाव थानाय बि थि आर ओनसोलाव बर' माहारिफोरनि थाखाय बैसागु फोरबो खुङो बे फोरबोनि मुंखौनो जाबायहाय बाउखुंग्रि बाउखुंग्रि फोरबो होनना बुङो बेवहाय

संख्रानथिनि संख्रानथि दिनावहाय सैत्र सैत्र दाननि जोबथा सानाव संख्रानथि दिन ना बेवहाय हाजो गाखोनाय बादायनाय साइकेल रेसिं इदिनो बर'नि माखासे गेलेमु गे गेले गेलेनायारि बिथिङाव गोबां बादायलायनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो माखासे हारिमुनि बिथिङावबो गोबां देखायनाय जायो बबेबा दाबसे जायगानिफ्राइ बे जोंनि आसामाव बि थि आर ओनसोलाव नायनो फैयोब्ला बे जायगायाव बेरायनानै बा बे जायगाखौ नायदिं फैनानै मोनसे गोजोन्नाय लानो हागोन बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मुंदांखा बैसागु खुंथायारि हारिमुवारि फोरबो होन्ना जों बुंना लानो हायो बेयावहाय नायनानै जों बर' माहारिखौ सिनायथि सिनायनो हागोन खि जों जों बर'फोरा माबोरै थायो माबोरै रंजायो माबोरै मोनसे हारिजों सिनायथि जानो हागोन बेनि सायावनो गोबां मिथिनो हागोन आरो बेबादिनो जोंनि जायगायाव बेरायफैबाय थानो हागोन